अपनी जेह्की सेहत ऐ बड़ी ठीक बड़ी अच्छी रौंह्दी ते जेह्की मतलब अपने देसी चीज होंदी एह्दे कन्नै बंदा मजबूत रौंह्दा सेह्तमंद रौंह्दा